جی آپ سبزی والی بول رہی ہیں جی میرے فرینڈ نے آپ کا نمبر دیا تھا وہ آپ سے سبزی لے جایا کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اچھی سبزیاں دیتی ہیں تو آپ کی سبزیوں میں کچھ ملاوٹ تو نہیں ہوتی اوکے جیسے کہ بہت سی سبزیوں میں کیڑے ہوتے ہیں اور مطلب پانی زیادہ لگاتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے نا اوکے تو مطلب آپ کی سبھی سبزیاں مطلب اچھی رہیں گی نا فریش ایک دم اوکے تو آپ مجھے نا یہ تین چار سبزیاں ہیں آپ بھجوا دیں گی جی آپ مجھے ٹماٹر بھجوا دیجیے گا ایک کلو ایک کلو پیاز بھجوا دیجیے گا اور ایک کلو بیگن بھجوا دیجیے گا اور دو کلو آلو نہیں آپ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ خود بھجوا دیجیے جی اور مطلب آپ باقی سبزیوں کے بارے میں بتائیے فریش ہوں اور باقی سبزیاں ہیں ٹھیک ہے تو آپ بتائیے کون کون سی سبزیاں ہیں آپ کے پاس توری اوکے تو آپ ایک کام کیجیے آپ ایک کلو توری بھی بھیج دیجیے گا اوکے مطلب میں اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے مطلب کیڑے ویڑے تو نہیں نکلیں گے نا پکی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ مطلب کس ریٹ میں دیں گے وہ اوکے تو آپ ایک کام کریے تو مجھے یہ تین چار چیزیں بھیج دیجیے اور میں آپ کو پیسے یہیں پر ہی دے دوں گی جی جی جی انہوں نے ہی آپ کے بارے میں بتایا ہاں ہاں تھینک یو سو مچ مطلب ہم آپ کی سبزیاں بھیجیں گی تو نیکسٹ ٹائم آپ سے منگایا کروں گی تھینک یو سو مچ